कि जैसे हमारे घर में शादी ब्याह पड़ा हुआ है तो जैसे सब बाजा उजा बजता है डीजे उजे बजता है तो उसमें डांस करते हैं सब बच्चे लोग और बुआ लोग आती हैं चाची लोग आते हैं सब डांस करते हैं तो हम भी थोड़ा उसी में जा कर डांस करने लगते हैं और भाभी वोभी रहती हैं तो वो भी नचाने लगती हैं चलो तुम भी डांस करो ये करो वो करो तो जाते हैं थोड़ा डांस हम लोग भी कर लेते हैं आ जैसे अपने बुआ के यहाँ शादी पड़ा तो वहाँ भी गए अच्छा प्रोग्राम था तो वहाँ भी सब चाची बहन लोग ले जाते हैं डांस करने के लिए तो थोड़ा हँसी मजाक होता है तो वहाँ भी जाते हैं तो देख डांस करने लगे वहाँ भी सब कर रहे थे हम भी करने लगे और जैसे बड्डे उड्डे है तो उसमें भी बड्डे में भी डीजे उजे बजता है तो भी यहाँ पर डांस उंस होता है तो सब डांस करते हैं प्यार से घरवाले परिवार सब करते हैं डांस कहीं मामी उमी के यहाँ शादी पड़ा तो वहाँ भी हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ भी खूब बढ़िया गाना बजाना होता है डांस होता है चार आदमी में मिलते हैं जुलते हैं हँसी मजाक होता है अच्छा लगता है गाँव देश में सम कहीं भी जाएँ आएँ तो अच्छा लगता है घूमने फिरने में डांस उंस करते हैं गाना वाना गाते हैं वो भी अच्छा दिखता है